क्या आप राम जी बोल रहे हैं मैं भोपाल में बिरला वो भोपाल में मंदिर बिरला मंदिर देखना चाहता हूँ मुझे आवश्यकता है कि एक बड़े ऑटो की जिसमें पाँस चास पाँच सात सदस्य परिवार के बैठ सकें और हम उस दर्शनीय स्थल को देख सकें साथ में आप ये भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उसका चार्ज़ आप कैसे लेंगे क्या आप चार्ज़ उसका बैट्री सिस्टम से लेंगे या नगद भुगतान हम करेंगे तो उसके लिए आप कितना पारिश्रमिक हमसे प्राप्त करेंगे इसकी जानकारी भी आप हमें बताएँ जिससे हम बिरला मंदिर के अलावा और दूसरे दर्शनीय स्थल हैं उनको भी देखना चाहते हैं देखने के बाद यदि हमें उचित रहेगा तो हम आपके ऑटो को और अन्य स्थानों पर भी ले जाकर उसके दर्शनीय स्थलों को हम देख सकते हैं लेकिन पहले अभी आप अवगत इस बात से कराएँ कि आप उसका किराया किस प्रकार से हमसे प्राप्त करेंगे क्या आप उसका किराया बैट्री सिस्टम से या जो मीटर का चार्ज़ है उससे लेंगे या अन्य तरीके से लेंगे क्या आपको हम उसका ऑनलाइन पेमेंट भुगतान भी कर सकते हैं समय पर आने का विशेष ध्यान रखें जिससे हम आपके ऑटो का इंतज़ार करें यदि आप नहीं आ पाते हैं तो हम दूसरे ऑटो वाले से बात करके उसको अवगत कराएँ जिससे कि हम समय पर उस दर्शनीय स्थल बिरला मंदिर का लाभ ले सकें और आपको यदि उसका भुगतान प्राप्त करना है तो हम ऑनलाइन भी यदि करें तो आप वो जानकारी हमें अति शीघ्र बताएँ